महाभारत महाभारत दी क्हानी मिगी बड़ी गै जबरदस्त लग्गी ऐ ते बड़ी गै चंगी लग्गी ऐ महाभारत च महाबारत प्रचीन दोआपर युग दी क्हानी ऐ जेह्दे च लड़ाई होई ही दोआपर युग धर्म दी रक्षा लेई महाभारत दा युद्ध लग्गेआ हा कुरुखेतर च लड़े लड़े जाने दे कारण असें कुरुखेतर दा युद्ध बी का का बोल्लेआ जंदा ऐ